जों जेनोबा जायखि जाया बिफां गायनाय जेनबा गामबारि आरो फ'मा निमफोर जायखि जाया बिफांफोर गायबा समाव बोथोर लाना बोथोर जों फोथांनो गोब्राब जायो बिखौ जों माबोरै जोथोन लानांगौ जेनेबा एसोरनि फोथांनायनि थांनायनि थाखाय जोङो जेनोबा गोबोर हासार एबा माबा मोनसे मुलि बाहायनाय एबा जोङो गायनानै दोनबाल' जाया बेयाव दै होनांगोन गोबोर हासार एबा बायदि बायदि हासार माबा मोनसे होफा देरनांगौ जायो बेयावसो जोंनि दंफांफोरा जेनबा मोजां जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो दै लुबाय थायोबाथाय जों गायनाय बेसादा बिफांफोरा मोजां जालाङो आरो जोङो गायनानै जोथोन लायाबा गायनाल' दोनोबा जों दंफां लायफांखौ फोथांनो गोब्राब जायो आरो बेयाव जोङो निजिनो गायनानै जेनेबा फोथांनो थाखाय जों निजिनो जोथोन लानो थाखाय दै ओरि बाहाय नांगोन आमफाय गोबोर आरि हासारफोरबो होला बायनांगोन अब्लासो जोंनि गायनाय बेसादा बिफां लायफांफोरा जेनेबा थाङो थांनो गोसो माबा जाया आरो बा बोथोरजों मोजां जालाङो आरो जों बाजारफोरनिफ्रायबो जेनेबा बिबारफोर लाबो बायदिसिना बिबार जोंनि बे बिबारफोरखौ गायफैयो न'आव गायफैनायावबो जोङो जेनेबा गायनाल' दोनबाल' जाया जेनेबा बेयाव गायनानै जों जोथोन लायाबाथाय बिबारफोराबो जानाय नङा बिनिखायनो जोङो बिबारफोरखौबो गायनानै जेनेबा जों दै ओरि लुनांगोन नायफा नायफा नायनांगोन जोथोन लानांगोन बोरमाफोर जासै माबा जासै बिदियाव जोङो जेनेबा जोथोन लायोबासो बिबारफोराबो मोजां जायो आरो आरो दैफोर लुबाय थायोबाथाय जोंनि बिबारफोराबो जेन'बा थांनानै थागोन समायनायै जोंनि न'खरखौ साजायखांगोन जेनेबा जों बिबारफोरखौ ओरैनो जेनेबा जों साजायनो थाखाय समायना नुनो थाखायसो गायो बिनि थाखायनो जोङो जोथोन लानांगोन जोथोन लाबासो जों न'खरा समायना नुगोन जेनेबा बिबाराबो समायना जागोन बिखौनो बुंनानै